हांव आठवेंत आसतालो आसताना हांव आठवेंत शिकतालों तेन्ना आमकां टिचरीन आमच्या ट्रान्सलेशन करूंक लायलें कोंकणी भाशेंतल्यान इंग्लीश भाशेंत अशें ट्रान्सलेशन करूंक लायलें आनी आमकां एक पेराग्राफ दिलो आनी तो आमी ट्रान्सलेट करताले तर तेन्ना म्हजो तो अनुभव म्हाका कायी गोश्टी अशो जाणवल्यो एक एक म्हणजे आमच्या कोंकणी भाशेन आमी अशे वेगळे वेगळे शब्द रिलॅशन बी एक्सप्रेस करूचे जाय जाल्यार अशे वेगळे शब्द वापरतात मावसो म्हणटात मावशी म्हणटात काका म्हणटा चूल चुलतो म्हणटा अशे वेगळे वेगळे शब्द वापरता पूण इंग्लीश भाशेन ताका सगळ्यांक अंकल नाजाल्यार आण्टी म्हणटात तर हे आमचे कोंकणी भाशेचो एक वेगळी वेगळी ताची हें आसा तुजो कोंकणी भाशेचो वेगळो गूण आसा हो एक अनुभव म्हाका तेन्ना खूब जाणवलो